ग्रामीण क्षेत्रमे अपनेके स्वास्थ लेल तऽ बहुत ही कमी छै एतयसँ एखनो लोक कऽ दूरे जाइ पड़ैत छै एकटा छोट सन बोखारो लगतै तऽ एतयसँ छओ किलोमीटर हमरा सभके गामसँ छै ओतहि जाइ पड़तै पेटो खराब हेतैक तऽ सुपौले जाइ पड़तै आओर सुपौलोमे बहुत बढ़िआँ हॉस्पिटल मकान तऽ छै लेकिन स्वास्थ्यके लेल जे डॉक्टर चाही से अपनेके नहि छै ताहिमे गामके तऽ कोनो बाते नहि पर्यावरण हमरा सभके ठीक यऽ स्वास्थेके असमानता छै जे देखरेख अपनेके बहुत बढ़िआँ नहि भऽ रहल छै खानपानके ठीक व्यवस्था नहि छै जे लोक ढङ्गसँ खेतै तऽ स्वस्थ रहतै एकर असमानता छै जे डेली वेजेजवला लोक छै ओ कतयसँ स्वास्थके प्रति ध्यान देतै तऽ ओकर छरन भऽ रहलैहँ अपराध बढ़ि रहलैहँ गाममे गाममे प्रोपर्टी डीलर सभ एखन अपराधके प्रवृतिके बढ़ा रहलथि हँ ओ समाजीक अशान्तिके तरफ छथि सभ गामके पाँचगो सातगो गामके मिलिके लड़िका सभ जे ओहि तत्वके लोक छै से मिलि कऽ शान्तिके भङ्ग कऽ रहल छथि आओर राजनीतिके हासिया पर तऽ नहि छै एम्हरके लोक राजनीतिके तऽ छै लोकके पहल जे राज्यके प्रति सोचै छै कानूनके प्रति सोचै छै लेकिन लोकके खराब ओथि स्वास्थ लए कोनो साधन नहि छै